हैलो हैलो आं में परसों आई दी ही जूता लैते दा हा में थुआढ़ी हट्टिया हैलो आं ते थोह्ड़ा ना एह्दा उप्परा एह् फट्टी दा एह् थोह्ड़ा हारा सारा तुसें तुसें आक्खे दा हा कि ते करना गै दौ दिन गै होये लाई दित्ती जदे हून गै होई फट्टी आये उप्परा दे सामनै लब्भा दा बाकी हालत ई नेईं बा तुसें आक्खे दा हा निं चलना दौ दिन गै होये छड़े दौ त्रै दिन गे होये इन्ना ते करना गै ऐहा निं अगर गांरटी आह्ली होंदी ते म्हीना ते चलना गै हा दो त्रै दिन होये हुन गै फटी आ ते उस नेईं कीते दा सबेरे दा कोई इक्क चप्पल थोह्ड़ी ऐ असें ब्याह् कुत्त लाई ही ते रातीं लाई दी ही ते इक्क बारी सबेरै लाई दी ही थुआढ़ी चीज़ गै खराब ऐ जियां तुस मिगी आक्खा दे तोह् क्वालिटी दी चीज़ आक्खा दी ही

आं नेईं ते नेईं चीज़ थ्होई जानी असेंगी ते कोई तुसें देनी आं ते ओह् छुड़कियै गेदा उप्परा में तुसोेंगी सनानी ई